میری ایک دن کی خوراک میں روٹی چاول سبزیاں دال یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں متوازن غذا اچھی صحت میں اس طرح سے معاون اس طرح سے وہ تعاون کرتا ہے ہمیں مطلب جب ہم متوازن صحت مند متوازن غذا جب ہم لیتے ہیں تو ہماری صحت اس سے اچھی رہتی ہے ہم اور جب ہماری صحت اچھی رہے گی تو ہم سارا کام بآسانی کر سکتے ہیں میں سبزی سبزیاں اور چاول اور دیگر اناج جی ہاں مجھے یہ اچھے معیار کے مل جاتے ہیں